ہمارے علاقے میں شادی بیاہ کی بہت ساری تقریبات ہوتی ہیں جیسے ابٹن لگانا ہلدی کی رسمیں شادی بیاہ میں بچے جھومنا مہندی لگانا اور کھیل کود کرنا بچوں کے ساتھ یہ سب کرتے رہتے ہیں گاؤں کوسی علاقے میں شادی بیاہ میں خاص طور سر سبھی انجوائے کرتے رہتے ہیں مہندی وغیرہ کا رسم بہت پرانا رسم ہے اور ہلدی وغیرہ کا اس سے شادی بیاہ میں بچے بھی خوش ہوتے ہیں اور بہت ساری رسمیں ایسی ہوتی ہیں جس سے رسومات جن لوگوں کی پیروی بھی کرواتے ہیں بچوں کو اور شادی وغیرہ میں ہم لوگ انجوائے خوب کرتے ہیں بہت سارے طرح طرح کے پکوان کا آنند لیتے ہیں شادی بیاہ میں شادی بیاہ میں گھومنے اور شادیوں میں ناچ گانا چھوٹے بچے ڈی جے پر ناچ گانا بھی کرتے ہیں حالانکہ شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے مسلموں میں لیکن جو رسم چلا آ رہا ہے پہلے سے وہ رسم بھی ہم لوگ ادا کرتے ہیں اور بچے شادی بیاہ میں فل انجوائے بھی کرتے ہیں ہم لوگوں میں شادی بیاہ میں کھانا پینے پہ دھیان دیتے ہیں